दिक्खो जनाब साढ़े अस प्हाड़ें बिच्च रौह्ने आह्ले बंदे आं ते साढ़े जेह्ड़े माल मवेशी डंगर जेह्ड़े साढ़े रक्खे दे होंदे न जियां साढ़े गवां रक्खी दियां न मेहीं रक्खी दियां न दांद रक्खे दे ते होर साढ़े भिड्ढां शिड्ढां बी रक्खी दियां महाराज बक्करियां रक्खी दियां असें ते जेह्ड़ी साढ़े असें ते प्हाड़ी लोकें दा एह् मतलब मेन जेह्ड़ा उंदी पेशा होंदा इक कि भई अपनी माल मवेशी रक्खने दुद्ध शद्ध बेचना गवां शवां मेहीं दा ते ओह्दे उप्परा गै साढ़ा बड़ा जादै ओह् खर्चा चलदा होंदा ते अपना खाने पीने दा सिस्टम बी निकली जंदा ते खुंबै बी साढ़े दिक्खो महाराज अगर तुस डंगरां गोहा नेईं सुट्टो ते साढ़े खुंबै बी कक्ख निं होंदा हैल अज्जकल मतलब चले दे ते हैन ओह्दे कन्नै बाड़ी जेह्ड़ी बिलकुल खराब होई जंदी ऐ ओह्दे गल्लै साढ़े आस्तै डंगर रक्खे दे ओह्दा अस गोहा पांदे खुंबै हैल जेह्का होंदा ओह् ओह्दा गै होंदा साढ़ै ते ओह्दी बजह कन्नै असेंगी जेह्ड़ा बड़ा फायदा होंदा ते अस अपने जेह्ड़े माल मवेशियें केयर करने आस्तै असें जेह्ड़ी खेतीबाड़ी करदे अपना घाऽ होंदा जियां मतलब मक्कां रांह्दे ते ओह्दे जिसलै घाऽ जो होंदा जेह्का जे कनक रांह्दे घाऽ होंदा ओह् घाऽ पांदे डंगरें गी बाकी अस उनेंगी जिसलै पानी शानी टैमां दा नेईं तां मैक्सिमम अस उनेंगी जाड़े गी लेंदे होंदे चारने गी लेकिन अगर नेईं लैना होए ते अस उनेंगी जिसलै धुप्पा बनी ओड़दे अग्गै ठंडु दे दिनें होर जेह्ड़े सर्दियें गर्मियें दे दिनें उनेंगी अंदर बनियै घाऽ शा पांदे गोहा सोतियै उंदी मतलब शैल केयर करदे पानी शानी अंदर गै अंदर पलाई ओड़दे ते होर बाकी बाकी अस उनेंगी जाड़े लेई जंदे महाराज ते जिसलै ओह् बड़ा फायदा जाड़ जाइयै चक्कर चूक्कर बी लग्गी जंदा कन्नै ठीक ठाक केयर होंदी महाराज उनेंगी शामीं लै जिसलै तां प्हाड़ा शाड़ा बी पाना खल शल पांदे उनेंगी फीड शीड दिंदे एह् नेहियां चीज़ां अस जेह्ड़ियां अपनै बाकी जेह्ड़ियां भिड्ढां होंदियां ते भिड्ढां अस उ'नेंगी गर्मियें दे दिनें च कतरना पौंदियां महाराज उ'नेंगी आखेआ के उन्नै कारण बड़ी ज्यादा गर्मी लगदी उ'नेंगी ओह्दे कारण उ'नेंगी बमारियें लग्गने दे बड़े चांस रौंह्दे उ'नेंगी कतरदे ते जेह्दी उन्न निकलदी फ्ही अस उसी उन्न गी महाराज ओह्दा केह् करदे के उसी कत्ती ओड़दे कंबल शंबल बगैरा बनांदे जेह्के साढ़ै देसी एह् ग्रांऽ च होंदे अज्जकल दे लोक निं लैंदे पुट्टदे लेकिन पर पैह्लें पैह्लें जेह्के लोग उऐ लैंदे होंदे हे लोक ते ओह् बनांदे ओह्दे फ्ही उनेंगी अस भिड्ढें गी नुहालियै शुहालियै उनेंगी दाना शाना पांदे फ्ही शामीं जेह्दा मतलब चारने चूरने गी बी जाड़ै धारें गी बी लैंदे महाराज उनेंगी अस